बिहार जे छै से बहुत पिछड़ल जे छै राज्य एहिमे जे छै से स्वास्थमे जे छै से बहुत अस्पतालमे जे छै से बहुत दिकक्त छै जेनाकि अस्पतालमे भए गेल मरीजसभ जाइत छै नहि ओकर एम्बुलेन्सके सुविधा छै नहि साफ सफाइके छै आ बिहार जे छै से सभसँ जे छै से नीचा छै स्वास्थके मामिलामे स्वास्थके लेल जे छै से बिहारमे बहुत परेशानी झेलय पड़ैत छै ओहिके लेल जे छै से बिहारमे जे छै से जरूरी छै एम्बुलेन्सके सुविधा भए जाय स्वच्छता साफ सुथरा रहना चाही पूरा बेडसभ आ सही टाइमसँ जे छै से डॉक्टरसभ नहि बैठैत छै नर्ससभ नहि आबैत छै ओकरालेल जे छै से बहुत बिहार पाछाँ छै बिहारके विकासके जे छै अगर करतै तऽ बढ़िआँसँ टाइम टेबुल अगर डॉक्टरसभ बैठय लागतै तऽ मरीज जे छै से जेतै आओर बढ़िआँसँ बढ़िआँ इलाज कराए सकतै ई जे छै से अपन गाँव देहातके अस्पताल छै ओकरा जे छै से रेफर करैत छै आ एम्बुलेन्स सुविधा रहैत नहि छै ओ जाए के चलते पेशेन्ट जे छै से गुजरि जाइत छै